हमरा आरके जे छै सादा अभी भोजन खाइ छियै तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै हमरा आरके चावल भी सादा सभचीज शाक सबजी भी बढ़िआँ खाइ छियै तऽ ओ दक्षिण दक्षिण जे छै डोसा अथि खाइ पियै छै तऽ हमरा आरके ओसभ कभिओ खाना हमरा आर नहि करै छियै हमरा आरके जे छै सादा भोजन हरचीज जे बिरयानी होइ छै मीट मछली इसभ चीज जे छै खाइ छियै हर चीज खाइ छियै तऽ ओहि लऽ कऽ मछली चावल इसभ जे छै करलहुँ आ बस खयलहुँ आ सादा भोजनमे दालि चावल इएहसभ चीज खयलहुँ आ सभचीज जे छै बढ़िआँसँ जे छै खाना पीना हरचीज खाइ छियै तऽ ओकर जे छै प्रयोग होइ छै तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै सादे भोजनकेँ जे छै हम आरके सभचीज कए रहल छियै देखै छियै खाना पीनामे इएह जे छै दालि भात चोखा इसभ चीज जे छै खानामे जे छै बनै छै खाइ छियै तऽ डोसा आर जे छै ओन्नऽ दक्षिणमे जो दक्षिण जे छै दक्षिणमे डोसा खाइ छै ई खाइ छै ओ खाइ छै उसभ चीज जे छै हमरा आरके इसभ चीज नहि चलै छै तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै इसभ चीज हमरा आरके सादा भोजन सभचीज चलै छै